बासम

आ परवलके हाँ आ शङ्करभोग कऽ हँ

हाँ बहुत महँगा नहि दए रहलियै हन ओहए ने बहुत ओहए ने बहुत जादा महँगा मिल रहलै हन बोड़े लेतियै रऽ तऽ अनाज महँगा भए गेलै तऽ एकै चीज पे सभचीज जोड़ि देबै की

ओहए ने जादा हमरा घरमे अथी होइ छै तेँ कम बेसि करिकऽ कम करियै किछु बहुते महँगा बतबैत छियै

हँय हाँ अरबा चावल नहि अरबा चावल तऽ नहिए लेबै उसनेमे बोलियै ने ठीके छै भोजे भातमे करबै किछु किछु घरोके लिए करबै किछु मंसूरी दए दियै किछु शङ्करभोग दए देबै

अच्छा तऽ ओ एक बोरा पचीस किलो लै के रहै किलो बोरा कए दितियै

ठीके छै ठीके हए